खंडु खंडु ॼमू सीरो गिहर मीठा समोसा पतीशो सोनवड़ो गुड़ पातो वड़ो माजून बर्फी इमरती जलेबी लड्डू गुलाब जामून रसगुल्लो मुङ जी दालि जो हलवो और गाजर जो हलवो